جیسے کہ مچھلی لاتے ہیں پکڑ کر کے تو مچھلی مارنے کے لیے بہت سارے کڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور مچھلی کو ہر کسی کی بس کی بات بھی نہیں کہ اس کو پکڑ لے جو اس میں ایکسپرٹ ہے مچھلی مارنے میں جیسے مچھلی مارتا ہے وہ کیا نام ہے اس کو گورھی کہا جاتا ہے نا جوکہ مچھلی مارتے ہیں وہ مچھلی مار کے لاتے ہیں ایک ہمارے بھائی بھی ہیں وہ بھی مچھلی مارتے ہیں دن رات تو وہ مچھلی ہی مارنے میں ہی لگے رہتے ہیں ٹھیک ہے نہ مچھلی سے ہی اس کا گزارہ بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو مچھلی ہی اس کے لیے سب سے بڑی افضل چیز ہے اور مچھلی جو ہے اس کو اچھی چیز ہے مچھلی بھی چلیے ہو جاتی ہے تو اس سے بھی تھوڑا سا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ مچھلی ہے ٹھیک ہے اور دھار میں جو ہے پوکھر میں مچھلی کو پکڑتا ہے سب اور جنگل بھی رہتا ہے جنگل میں بھی دھار میں بھی اس میں بھی جاتا ہے ندی کے کنارے جو ریورس ہے اس میں مچھلی پکڑتے ہیں ہے نا اور مارکیٹ سے بھی اپنا جو ہے لے لاتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں مچھلی بھی بیچ کر کے بھی اپنا وہ ادھر سے ادھر اپنا گزارہ گزارہ جو ہے اسے کر لیتے ہیں اور اس سے کچھ روپیہ بھی ارن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا روپیہ کا بھی کچھ انکم ہو جاتے ہیں اس سے اس سے جیون یاپن بھی اچھا سے لوگوں کا گزارہ ہو جاتا ہے جیون کا گزارہ بھی اچھا سے چلتا اور مچھلی ہی مچھلی سب طرح کی مچھلی بھی ہوتی ہے مچھلی میں بہت طرح کی ایسی کوالٹی ہے جوکہ مچھلی کو جل کی رانی کہا جاتا ہے مچھلی جل کی رانی بھی ہے مچھلی جو آکسیجن لیتی ہے مچھلی کے بارے میں تو مچلی میں بہت سارے ایسے وٹامنس ہے جو نیوٹریسنس ہے جو پروپر ہم لوگوں کو ملتا بھی ہے اور مچھلی مارنے والے کو بہت سارے کڑی سے کڑی محنت کرنی پڑتی ہے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے تب جا کر کے مچھلی ایک کلو دو کلو اپنا جس طرح سے بھی ہوتے ہیں وہ اپنا ارن کر لیتے ہیں اسٹور کرتے ہیں پھر اس کو اپنا مارکیٹ میں بھی سپلائی کر لیتے ہیں